अॼु जे वक़्त में दुकानु मार्किट मॉल खुलिया आहिनि जंहिं में माण्हू शयूं वठणु अचनि था माण्हू नौकिरी करणु अचनि था जंहिं जे करे आम आदमी जो घरु हले थो बिस्निस द्वारां माण्हू वक़्तु वक़्तु सरकार खे टैक्स ॾींदा आहिनि जंहिं करे राज जो देश जो वाधारो थिए थो